आतांच्या काळान जे बारीक सारीक धंदे आसात ते भुरग्यांनी शिकपाची खूब गरज आसा सगळीत भुरगीं आतां इंजिनियर डॉक्टर जावपाक सोदतात बट ते सोडून बाकीचे जे धंद्या हवते करपाची गरज आसा तेतून खूब फायदो आसा हे सगळें धंदे फाटी उरक जायना त्या खातीर टिचरी भुरग्यां खातीर खूब गजाली सांगतात तांकां फिल्ड ट्रिपीक व्हरता जेणे करून तें थंयसर वचन बगतले कसो काय आसता तेंचो इंट्रस्ट आवड वाडटली मागीर ते शिकतात ते खूब तरेन शिका शकतात जर कोणाच्या घरान आसा कसली दर कार्पेंट्री जाल्यार ती थंयसर वचन आपल्या फ्रेंडांगेर वोचन बगूं शकता तेंचे पेरंट्स कसो कांय करतात ते सगळं शिकपाक शकता डेरी आतां दूद काडपाची प्रक्रिया म्हटल्यार गोरवां सांबाळप कशी तेंच दूद कसो काडप तेंच्या पासून धंदो कसो करप पयशे कशें कमवप हे सगळे गजाली शिकपाक मेळटात